हलो नमस्ते मैम बोलू क्या जूता आइए ना हाँ सही रेट में मिल जाएगा अच्छा मिल जाएगा अच्छा से अच्छा क्या चीज़ अरे सब है जूता है चप्पल है हरदम पहनने के लिए महँगा चप्पल ये सस्ता है जैसे कहीं आ जा आने जाने के लिए अच्छा सा चप्पल है चाहे छोटे बच्चे का लो चाहे बड़े लोग का लो सब कुछ है हाँ अच्छे सैंडिल मिल जाएगी अच्छा सा लो ढाई सौ तीन सौ अच्छे अच्छे लो पाँच सौ हाँ अब अच्छी क्वालिटी मने तीन सौ का मिल जाएगा चप्पल आने जाने के लिए बढ़ियाँ अच्छा सा यहाँ दर्शन नगर में है मेरी दुकान दस बजे खुलती है दुकान सुबह सुबह शाम के सात बजे बंद होती है ठीक है देंगे अच्छे देने हैं ठीक है मिल जाएगी अच्छी कंपनी का बढ़ियाँ सा बच्ची को लेकर आइएगा हाँ है मिल जाएगी मिल जाएगी एक साल की पाँच महीने की छह महीने की दो साल की चाहे जितना बड़ा लें ठीक है आना थैंक यू